ریاستی ہیلتھ کیئر پیشہ وران کے لیے ناکافی ایجوکیشن اور ٹریننگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پہلا اقدام آپ اس اپ اسکلنگ پروگرامز کا آغاز ہے جو صحت کے پیشہ پیشہ وران کو نئی تکنیکیوں اور جدید علاج کے طریقوں پر تربیت فراہم کرتے ہیں یہ پروگرامز بنیادی تعلیم کے بعد اضافی مہارتیں سیکھنے کا موقع دیتے ہیں جس سے پیشہ وران کی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ جدید طبی چیلنجز کا مؤثر طریقے سے سامنا کر سکتے ہیں دوسرا اہم اقدام میڈیکل کونسل آف انڈیا کی جانب سے وقتاً فوقتاً فراہم کردہ واقفیت اور رہنمائی ہے ایم سی آئی صحت کے پیشہ وران کو تازہ ترین معیارات اور ضوابط سے آگاہ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم اور ٹریننگ کو جدید طبی ترقیات کے مطابق ڈھال سکے یہ اقدام طبی پیشہ وران کے معیار کو برقرار رکھنے اور ان کی پیشہ ورانہ ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے تیسرا اہم اقدام حکومتی بجٹ مختص کرنا ہے حکومتی محکمۂ صحت مختلف ایجوکیشن اور ٹریننگ پروگرامز کے لیے مخصوص بجٹ مختص کرتا ہے جس کا مقصد تعلیمی اداروں کو جدید وسائل فراہم کرنا تربیتی ورک شاپس اور سیمینارز کا انعقاد کرنا اور صحت کے شعبے میں بہتری لانا ہوتا ہے اس بجٹ کا استعمال ٹکنالوجی کے اپگریڈیشن جدید تعلیمی مواد کی خریداری اور صحت کے پیشہ وران کی مسلسل تربیت پر کیا جاتا ہے یہ اقدامات مجموعی طور پر صحت کے نظام کی بہتری پیشہ وران کی مہارتوں میں اضافے اور مریضوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں ان کی مدد سے ہیلتھ کیئر کی خدمات میں بہتری آ رہی ہے اور پیشہ وران کو درپیش چیلنجز کا مؤثر حل نکل رہا ہے